لاک ڈاؤن ایک ایسا سمعے تھا جو کہ کہتے ہیں کہ ہر کوئی انسان جو اس ٹائم تھا وہ بھول نہیں سکتا کیونکہ لاک ڈاؤن میں انسان اپنا اپنے کو نہیں دیکھ رہا تھا اور اس ٹائم بہت کھانے کی مہاکاری ہو رہی تھی جس وجہ سے انسان کچھ پیسوں کے لیے اپنی جان پہ بھی کھیلنے کے لیے کچھ پیسے کمانا چاہتا تھا تو اس میں جو لوگ گھر پہ تھے اور جو ہم میں بھی گھر پہ تھا تو اس میں ہم نے کچھ ایسی چیزیں بھی بنانے کی کوشش کی ہیں جو ہم نے کبھی ٹرائی نہیں کیا جیسے کہ ہم نے کبھی میگی کی کوشش کی تھی جو ہم نے میں نے کبھی آج تک کبھی کبھی کھانا ہی نہیں بنایا کچن میں نہیں گھسا پر میں نے کیا کہتے ہیں لاک ڈاؤن میں وہ ٹرائی کیا اور میں نے بریانی کا بھی ٹرائی کیا لاک ڈاؤن میں وہ بھی میں نے بنائی ہے اور آپ کا کئی چیزیں ہیں جو میں نے کبھی کوشش کی ان کو لاک ڈاؤن میں بنائی اور بہت مزے کیے تو وہ بہت دردناک حادثہ تھا اور وہ بہت دردناک سمعے تھا جو ہم نے اپنے دیکھا ہے کیونکہ اس میں ایسا بھی ماحول تھا جو ہم اپنے گھر کے پڑوس کے بھی گھر میں نہیں جا سکتے تھے اور بہت ڈر بیٹھا تھا انسان کے لوگوں کے لیے بھیتر جو کیا کہتے ہیں ہم بہت ڈرتے تھے تو بہت خطرناک اور ماحول دردناک ماحول تھا لاک ڈاؤن کا سمعے